एक अच्छी तस्वीर लेने के लिए मैं मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि मेरे पास कैमरा नहीं है और मुझे मोबाइल से ही फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है और अच्छी फ़ोटो लेने के लिए मैं सबसे पहले कैमरा के ऐंगल को सेट करता हूँ उसके बाद में ब्राइटनेस को एडजस्ट करता हूँ और फ़िर मैं ग्रेड लाइन को भी ऑन करता हूँ ताकि अच्छी फ़ोटो आए और कोशिश करता हूँ कि जिस भी ऑब्जेक्ट को मैं फ़ोटो में लाना चाहता हूँ उसको फ़ोकस कर पाऊँ इस फ़ोकस से मुझे एक अच्छी फ़ोटो खींचने का मौका मिलता है और मुझे प्रकृति के फ़ोटो खींचना अच्छा लगता है क्योंकि उन्हें कैमरे में लाना बहुत आसान होता है इस तरीके से मैं बहुत अच्छी फ़ोटो खींच पाता हूँ और मुझे और भी दूसरे तरीके के फ़ोटो खींचना पसंद है मैं कई फ़िल्टर लगाकर भी फ़ोटो को और बेहतर तरीके से खींचने की कोशिश करता हूँ